नमस्ते मैम

आप जो करवा देखो ये है कि कुछ कम वाले बीमा होते हैं कि आप तीन सौ रुपये महीना जमा करें और जो आपको जो है साल में एक लाख तक जो है फायदा मिलेगा कुछ इसका आपको बोनस भी मिलेगा और जो उसके अलावा कुछ अदर कराए जैसे तीन हजार का

तो आप जो है ना छः महीना वाला कराइए जो छे महीना में दस हजार रुपये दिए जाते हैं

हाँ हाँ वो ठीक है और और जो इस इसके अदर हो कोई कराना तो बताइएगा ठीक ठीक है जब आप जब आप बताइए आपके पास पेमेंट तैयार हो हम आ जाएंगे बीमा करने के लिए हाँ तो आप आप जब आप जब आप हमसे जुड़े रहेंगी आपका जो भी फायदा वाला होगा जो भी मतलब निकलेगी कोई अच्छी मतलब तो हम आपको बताएंगे ये करा लो जी आपका इससे फायदा है आपके बच्चे हैं बच्चों वाला भी आता है अगर बच्चों के कराना भी चाहे तो मतलब देखो अगर बीमा कराओ तो बहुत से फायदे मिलते हैं हम हम आज नहीं हम जो देखो हम आएंगे आपके यहाँ बहुत जल्दी आने वाले हैं और आ रहे हैं आप पेमेंट तैयार रखिए आपका बीमा है आज से ही चालू कर देंगे और इसके अदर कोई जो भी मतलब सुविधा मिलेगी आपके फिर तो आपके बच्चों को तो हम आपको जरूर बताएंगे और फिर सबके तरह नहीं लेकिन हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा ठीक है थैंक यू